جی ہیلو جی آپ کچھ آپ اسٹیشنری کی دکان سے بول رہے ہیں ہم آپ کی دکان پر جی سر آپ کو کچھ آڈر دینے تھے جی سر ہمیں کچھ پینسل کچھ پین کچھ بکس اور کچھ نوٹ بکس چاہیے تھے سر بجٹ تو ہمارا کافی ہے پر آپ ہمیں کوالٹی ٹھیک ہمیں ہندی کے نوٹس بنانے کے لیے آؤٹ لائن کی ہی کاپی چاہیے جی جی سر پلین کاغذ آتا ہے وہ اے فور سائز میں تو سر آپ کی پیج آپ آپ آپ کی پیج کی کیا کوالٹی رہے گی آپ کے پاس کلرفل پینسل بھی ہے سر ہمیں فی الحال یہ مان لیجیے کہ دس سیٹ چاہیے تھے جی سر آپ کے پاس کلرفل پینسل بھی مل جائے گی اور کون سی کون سی کمپنی کی پینسل کون سے آپ کے پاس کمپنی کی ہے ڈاممس میں آپ کے پاس کوالٹی مل جائے گی اوریجنل اور کوئی سر اس کے اوپر آفر بھی ہے پینسل کے اوپر نیٹ ورک